हांवें केन्ना होम सेक्युरीटी सिस्टम ना जाल्यार केमेरा बी यूज करूंक ना पूण म्हजो एक फ्रेंड आसा तो वापरता आनी ताणें म्हाका ताजो एक्सपीर्यन्स सांगिल्लो सो ताज्या घरान ते अशें एक सिटीन आसा सो जातून सगळ्यां कडेन केमेरा आसा सो तांचें कशें घर एका बॉल्कानी आसता सो ताका ते लागताच तो कॅमेरा सो तो ताजे म्हाका फायदे सांगतालो तांकां कितें कितें फायदो जाता तो तो म्हणटालो की आपल्या घरा हाॅल सेक्युरीटी सिस्टम आनी कॅमेरा लायला तो सिस्टम तांकां खूब गरजेचो आसा कारण तांच्या थंय खूब खूब खुृूब चोरयो जातात तांचो सिस्टम केन्नाय जर अ अनवळखी मनीस तांच्या घरान येतासो तांकां दिसता जाल्यार तो डायरेक्ट ते म्हज्या फ्रेंडाक अर्लट धाडटा सो ते तातूंत आनी तो खंयच्याय खंयच्याय सुद्दां मोबायल यूज करून कॅमेराचेर कितें दिसता ते ते ताका दिसता ते पळोवन तो सांगूंक शकता कितें पुलिसाक फोन करपाचो आसा की ना नाज्यार तो समज वळ वळखीचो म्हणजे कोणूय सोयरो बी नासलो जाल्यार तो डायरेक्ट तुका पुलिसाक बी फोन मारपाक लायना ना जाल्यार अनवळखी जाल्यार एक पुलिसांक बी फोन करता तांच्या सिस्टमान एक फायर अलार्म सुद्दां आसा जेणे करून जर घरान उजो बी पेट्टा जाल्यार डायरेक्ट स्प्रिंक्लर ऑन जाता समज स्प्रिंक्लरान बी उजो पालवना जाल्यार तो डायरेक्ट फायर ब्रिकेटीक कॉल करता आनी लॉकेशन धाडटा सो एक अशेंच म्हज्या फ्रेंडागेर एक गजाल जाल्ली की तांच्या आख्या कॉलनीन एकदां चोरी जाल्ली

म्हणजे अशी जी ही गजाल म्हणजे अशी आसा की म्हज्या फ्रेंडाच्या गाडयेचो एक ओल्ड स्टिरीयो आसलो सो तो तांणी चोरिल्लो असो फोडून गाडी कित्याक व्हेलो तो खबर ना तो चलना आसलो काय नासलो मेन म्हणजे आनी त्या चोरांक कित्याक धल्लो कितें आ ये तांकां हाच्या रिकॉडिंगान आयिल्लो आनी तांच्या नेबरहुडान कोण आसले तांच्या थंयसर कोण चोर आसले तांचेंच तोंड दिसतालें सो तरी काय जावपाक नासलें पूण जे तांच्यानी दुसरी गाडी कोणाची चोरिल्ली गाडयेंतली कितें चोरिल्लें फोडून ते म्हणजे पुलिसांची गाडी आसली ताज्या खातीर ताका ते म्हारग पडलें तांकां खूब